तहन जे छै किछु पैघ उपलब्धिके बाद जे छै तऽ सभसँ बड़ा पैघ उपलब्धिके बात जे छै से जे अपने मनुष्य जिन्दगीमे तऽ जन्म लेले छी सभसँ बड़ा पैघ उपलब्धिके बात छै उपलब्धिके जे तहन बात छै जे गर्व महसूस होइ छै जे अपने कार्य क्रियाकलापमे मान सम्मान जे बढ़बै छै तनियो उपलब्धिके कारण बुझाइ छै तहन अहाँके कोन चीजपर गर्व छै गर्व छै जे छै से माता पितापर तऽ जादातर तहन गर्व छै आओर ओ उपलब्धि रहि गेलै तहन जे उपलब्धि जे हम अपन कार्य करै छियै तहन ओइ कार्यसँ हम सन्तुष्टि छियै अपना जीवनकालमे अपना उपलब्धि ही मानै छी देखैके अपन अपन तहन जे अपन अपन नजरिया होइ छै कि की अपनेके पैघ उपलब्धि बुझाइ छियै कि अपनेके छोट उपलब्धि बुझाइ छै ओ अपनेके नजरियापर उपर निर्भर करै छै आओर उपलब्धिके तहन जे बात रह गेलै जे अपने जे करै छियै काम ओकरे उपलब्धि अगर तहन मानि लियौ तऽ इएहे गर्वके बात छै आओर अइमे कहैके बात नहि छै कि गर्वके बात ई नहि छै जे अपने काम करै छै उ गर्वके अनुभूति प्रदान कयल जाइ छै चाहे ओ माता पिता होइ ओ भी गर्वके बात होइ छै कि हुनकापर भी अपने गर्व करि सकै छी कि माता अइ पिताके से पालन पोसनसँ हम इहाँ तक तहन आगे बढ़लै ई भी बहुत गर्वके बात होइ छै जकरा लेल अपने काफी डेवलपमेन्ट सिस्टम तहन समझि सकै छियै आओर गर्वके बात सोचै के लगलियै तऽ जीवनमे बहुत अइसन समय अबै छै जे गर्व आओर उपलब्धि महसूस होइ छै कि तहन हम ई काम कयलियै तऽ बहुत खुश छी तहन ई काम हम केकरो सेवा भी कयलियै तऽ उ भी गर्वके बात छै ककरो तऽ हेल्प कय लियै तहन ओ उपलब्धिके बात होइ छै ई सभ उपलब्धि गिनायल जाइ छै गर्वके बात कहल जाइ छै आओर अपने जीवनमे अनेक अइसन छन अबै छै जे गर्व बुझाइ छै आओर इएह उपलब्धिके कारण भी तहन बनै छै